हॅलो कोण उलयता आं कोण उलयता पंच उलयता आं हांगा गार्बेजचें बरेंच प्रोब्लम जाल्लें आहा सगळ्या कडे गार्बेज उडयता लोक वाटेर उडयता हळशीक करता सगळे रस्त्याचेर तूं कितें करूं म्हणल्यार तेजें कितें इलेवाट लावपा जाय न्हू तें गार्बेज पडटा तेका कितें करपा जाय न्ही आमी कशें व्हरतले तुमचें काम न्हू तें तुमी आमी तुमकां सांगता म्हळ्यार

डस्टबिनान कोणूच उडयना न्हू हाडटा हाडटा लोक रस्त्याचेर उडयता

ना जाल्यार एक एक काम करा न्हू थंय मनीस तरी दवरा ना जाल्यार पोवपाक किदें कोण उडयता कितें कात तें नाजाल्यार तें जावचें ना नाजाल्यार तें कचरो पडत रावतलो ना मनीस दवरिना जायना न्हू तें सगळें रस्त्याचेर घाण जाता आनी आनी किदें जाता मेन म्हणल्यार पळय गोरवांची वाट लागली गोरवां ते सगळे प्लास्टीक खाता पोटान तेंच्या फुगता आनी मागीर त्रास जाता गोरवां मरता हय ते बरोबर आहा पूण ते तुमी मातसो कितें विचार करा न्हू पंचायतीन तुमच्या कांयत ना ते आतां म्हाका सांग आतां ते डस्टबिनान उडयता तेका जबाबदार कोण डस्टबिनान उडयना डस्टबिनाच्या भायर उडयता अशें रस्त्याचेर उडोवन वयता तेका जबाबदार कोण हय पूण मनशाची चितिना जाल्यार आतां तेका जबाबदार जर कोण आतां उडोवन उडोवन जर सगळीं घाण जाली अशी जाल्या जातलें कशें आमी आतां आतां म्हाका सांगा तुमी तुमी जेन्ना इलेक्शनाक येता तेन्ना आमच्या हाती पांयां पडटा आमी हे करतले आमी ते करतले म्हण तुमी आमकां सांगता आशिवासन दिता आनी आतां हें आश्वासन गेलें खंय तुमचें ना पूण हे आस हें आस्वासन आस आस्वासन दिता हें सारकें ना न्हू आतां पयलीं आमकां तुमी हे करतले ते करतले आमी तुमचे सगळे कामां करतले म्हण सांगता आनी आतां पोवोंक गेले रस्त्याचेर गार्बेज पडटा घाण वयता लोकांक त्रास जाता मनशांक त्रास जाता जनावरांक त्रास जाता येताले वयताले वाटेक त्रास जाता आं आतां एक काम करा तुमकां पय पंचायतींतल्यान फण्ड्स येता फंड्स फंड येता फंड फंड येता पय पंचाय आयकोन घे तरी पंचायतींतल्यान फंड पळय येता तुमकां पयशे तेचो एक कॅमेरो तरी घाला न्हू थंय ना जाल्यार तशें तरी करा न्हू न्हू तें तुमी तुमीच घालचें पडटलें आनी आमी कशें घालतले तुमी जबाबदार मनीस तुमी आहा न्हू आतां तुमकां फंड दिता न्हू गोवोरमेंट ना जाल्यार मागीर नॅक्स्ट टायम आमचे कडेन आनी परत येवं नाका तुमी आमकां वोट दिया हें दिया करपा येवं नाका आं किद्याक तुम तुमचे बी चड जाले तुमी आमकां आश्वासन दिता आनी फटयता ना ना पूण ती किदें जाता तें पळय ट्राय करा मातशें एक काम करा नाजाल्या नाजाल्या तुमी कॅमेरो घाला आमी जबाबदारी आमी घेता आं बरें तर बरें रागार जावं नाका म्हटलें म्हणून बरें